बर्तन धोबैके लेल डिटर्जेंट पाउडरके तऽ उपयोग करबे करै छै डिटर्जेंट साबुन जे होइ छै ओकरा उपयोग करै छियै किएक तऽ त राखसँ हाथ पहिनेके औरत सब राखसँ बर्तन धोइ छलैआ तऽ राखसँ धोलापर की होइ छै की नाखूनमे घुसि गेल नाखूनमे एलर्जी भऽ गेल घाव भऽ गेल तऽ ओहिसँ परेशानी होइ छलैया लेकिन अब डिटर्जेंटसँ धोइ छियै तऽ हाथ भी साफ रहै छै आओर बर्तन भी साफ रहै छै ओइमे के तेलवला पूरा छूटि जाइ छै बर्तनमे बेसिनमे भी जे तेल उल रहै छै से डिटर्जेंटसँ छोड़ेलापर सब छूटि जाइ छै सरफके उपयोग करबके चाही ओहुसँ नीक होइ छै की अच्छासँ बर्तन धोइके लेल केमिकलवला सब भी अबै छै बहुत सारा तऽ ओइके उपयोग करै छियै तऽ ओइसँ शुद्ध स्वच्छ भी भऽ जाइ छै बर्तन तऽ ओकरा उपयोग करबाके चाही चुकी उसब बहुत दाम होइ दामिल होइ छै एहिके चलते सबलोग नहि करै पाबै छै तऽ अगर ओकरा सस्ता कयल जाइ तऽ औरत सबके लेल बहुत आसान भऽ जेतै काम आओर औरत सब ओकर उपयोग किचनमे जादा करतै